जोंनाथ' धोरामा जाहैबाय बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम लायो आरो जोंहा बाथौ धोरोमानो जोंना जोंनि धोरोम

आरो खाथि खालाफोराव दङ ख्रिष्टियान ख्रिष्टियान धोरोम दङ ब्रह्म धोरोम दं जयगुरु दं जयगुरु धोरोम दं ख्रिष्टियान धोरोम दं ब्रह्म धोरोम दं जोंनाथ' बाथौ धोरोमसो जाहैबायना जोंना बाथौ धोरोमसो धोरोम मेरला दं नालाय धोरोमाबो धोरोमाबो मेरला दङ जोंना जाहैबाय जोंनि गामियाव जाहैबाय जोंना बाथौआनो बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम जोंना ख्रिष्टियानफोरबो दं ब्रह्मफोरबो दं आरो जयगुरु दं आरो बिबार बिबारनि दं बिबारनिबो दं बिबार बिबार धोरोम दं आरो कृष्णगुरुबो दं कृष्णगुरु धोरोम दं बिदिनो मेरला अनेक रोखोमनि धोरोम दं अनेक धोरोम दं जयगुरु दं खृष्टियान ओमफ्राय ब्रह्म दं ओमफ्राय बिदिनो अनेक मेरला दंलै धोरोमा जोंना एक नामबार आव जाहैबाय जोंना जोंनि गामियाव बाथौ बाथौ धोरोम बिनि उनाव ब्रह्म जयगुरु खृष्टियान बेनो आरो धोरोमा जोंना